गैया रखने छियै दूगो ओकरा घास काटि कऽ खिबै छियै ओकरा गोबर उठबै छियै गोबरके जमा करै छियै ओकर गोबरके चिपरी ठोकै छियै आ ओकरा साॅंढ पारा जे खाइ छै जजात ओकरा घोरि कऽ ओहिमे छिटै छियै छिटलाके बाद एक साल तक ओकरा जमा केलहुॅं तऽ ओ खाद बनल ओ खेतमे कऽ देलहुॅं ओकरा चिपरी ठोकि कऽ ओकरा चूल्हामे कऽ जरबै छियै ओकरा आगि जोरि कऽ तापबो केलक ओकरा आओर साफ सुथरामे पशुके रखलहुॅं ओकरा दूध लगै छै तऽ ओहि दूधके दुहि कऽ आनलक ओकरा दूधके औंट कऽ कभी दही पौर कऽ खाय गेल कहियो दूधे खाय गेल कभी चाय बनाए कऽ पीलक कभी भेल तऽ केओ आयल तऽ हुनका कनी दइयो देलक केओ अड़ोसी पड़ोसीके तऽ से सब करै छियै पशुके पशुके ओना रखने छियै तऽ पशुके कहियो चुन्नी पिसाएके देलहुॅं कहियो पशु आहार देलहुॅं दोकान सऽ पशु आहारके बोरा खरीद कऽ आनलहुॅं तऽ हुनका पानि डाललहुॅं डोलमे कऽ हुनका एगो डिबा लए कऽ हुनका एक डिबा से ओहिमे पानिमे डाललहुॅं हुनका एक घंटा दू घंटा छोड़ि देलहुॅं तब हुनका घोरि कऽ पशुके सानी लगेलहुॅं ओहि सानीमे फेर एक बोरा चुन्नी पिसाए कऽ आनलहुॅं तऽ ओकरा चुन्नीके ओ कनिए कनिए थोड़े थोड़े से ओहि पशुके छिटलहुॅं तहन ओ पशु खेलक खेलाक बाद ठीक छै ओकरा थैरके साफ केलहुॅं आ थैर साफ केला सऽ से ओकरा फेर खऽर आनि कऽ कनी देलहुॅं खऽर अनलाक बाद ओकरा बिस्तर केलहुॅं ओहिमे बिस्तर केलाक बाद तकर बाद ओ बैसल बिस्तर केलाक बाद ओ बैस गेल पशु खेलक मस्त सऽ ओकरा देलहुॅं तऽ वएह सब करै छी किसानके काम जे छै तऽ ओ सब कुट्टी कटलहुॅं ओहिमे पाइ लगै छै मशीन बलाके बजाए कऽ आनलहुॅं मशीन पर गेलहुॅं मशीन बलाके बजाए कऽ आनलहुॅं तहन ओकरा कुट्टी कटेलहुॅं कुट्टीके सैंतेलहुॅं जन लगबाए कऽ ओहिमे रुपैआ लागल कुट्टी कटाइमे रुपैआ लागल पशुके खुयेलहुॅं तऽ ओ सब लार आनलहुॅं जन लगबाए कऽ लार मंगबेलहुॅं तब ओकरा कुट्टी कटबाए कऽ पशुके खुयेलहुॅं जमा करबेलहुॅं

घरमे कऽ सैंतबेलहुॅं से सब कए कऽ पशुके ओहि हिसाब सऽ आग्रह करैत छियनि रखने छियनि पशुके मजदूर बैन कऽ हुनका मजदूरी करै छियनि पशुके